میں الطاف کوثر میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے جس میں میں نے پاس پارٹیسپیٹ کیا ہے کئی بار میں آپ کو اس کھیل کے بارے میں بتاتا ہوں کرکٹ کے آگاز کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے لیکن عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کھیل سولہویں صدی میں جنوب مشرقی انگلینڈ کے دیہی علاقوں میں شروع ہوا ممکنہ طور پر یہ بچوں کا کھیل تھا جو لکڑی کی چھڑی اور اون سے بنی گیند سے کھیلا جاتا تھا لفظ کرکٹ کا پہلا مستند تحریری ذکر پندرہ سو اٹھانوے میں سرے میں ایک زمینی تنازع کے سلسلے میں ملتا ہے سترہویں صدی تک یہ بالغوں میں بھی بہت مقبول ہونا شروع ہو گیا تھا اور سولہ سو گیارہ میں کرکٹ کو ایک بالغ کھیل کے طور پر پہلی بار واضح طور پر بیان کیا گیا تنظیم اور پھیلاؤ اٹھارہویں صدی کے آخر سے انیسویں صدی تک سترہ سو ستاسی میں میلبرن کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی گئی جس نے کرکٹ کے قوانین کو باضابطہ شکل دینے اور کھیل کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس کھیل میں گیارہ کھلاڑی اپوزٹ اور گیارہ کھلاڑی اپووننٹ ہوتے ہیں اس کھیل میں ایک بلے کا استعمال ایک گیند چھ وکٹیں ہوتی ہے بیسویں صدی میں کرکٹ مزید بین الاقوامی سطح پر پھیل گیا اور اس میں کئی اہم تبدیلیاں آئیں ایک روزہ بین الاقوامی جس کو ہم لوگ او ڈی آئی کرکٹ کا آغاز انیس سو ستتر میں ہوا جس نے کھیل کو مزید تیز رفتار اور دلچسپ بنا دیا اس کے بعد ٹی ٹونٹی کرکٹ کی آمد اکیسویں صدی میں ہوئی جس نے کھیل کی مقبولیت کو مزید عروج بخشا ہندوستان کرکٹ ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا ہے جس نے انیس سو تراسی اور دو ہزار گیارہ میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے